हमारे यहाँ त्यौहार पर विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं हम हिंदू संप्रदाय से आते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं जिसमें हम विभिन्न प्रकार की चीजों को पकाते हैं और आसपास के लोगों को भी देते हैं जिसमें हम गूजे पपड़िया लड्डू गुलाब जामुन सलोनी सेव और नमकीन बनाते हैं